हाँ मुझे खुशी मिलती है कि मैं एक लड़की हूँ लोगों को कई बार दुःख होता है की लड़की पैदा हो गई है तो दुःखी होना नहीं पर मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ कि मैं एक महिला हूँ मुझे गर्व है अपने आप पर मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुःख नहीं है कि मैं महिला हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि महिला हमेशा पीछे रहती है पुरुष ही प्रधान है परंतु ऐसा नहीं है आज इस आधुनिक युग में महिला भी पुरुषों की भांति कंधे से कंधा मिला कर काम कर रही है जैसे पुरुष कलेक्टर है तो महिला कलेक्टर भी है पुरुष डॉक्टर है तो महिला डॉक्टर भी पुलिस पुरुष है तो महिला भी पुरुष है कई ऐसी जगह है जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों बराबरी से कंधे से कंधा मिला कर काम कर रहे हैं परंतु कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम लड़की पैदा क्यों हो गए हैं मुझे तो मेरी इस जन्म पर अपनी इस महिला जन्म पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ अपने जन्म से